आङो जिब जुनार फिसिनो बिराद मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जिब जुनारजोंहाय आङो थाफायो आरो जिब जुनारनि गेलेनायजों आङो गेलेफायो बेनि थाखाय आङो जिब जुनारखौ फिसिनो मोजां मोनो जिब जुनारखौ आङो सैमा मावजि आरो सेसा बेफोरखौ आङो फिसियो आंनियावहाय बेफोर जिब जुनारफोरा गोबां दङ सैमाखौ आङो गोबां मोजां मोनो सैमाया गासैबो थिननाय बाथ्राफोरखौ मानियो जानो थिनब्ला जायो थांनो थिनब्ला थाङो आरो सैमाया सिखावफोरखौबो नेयो दरखंआव थानानै बेनिखायनो आङो जिब जुनारखौ फिसिनो थाखाय मोजां मोनो जिब जुनारखौ फिसिनायजों लोगोसे जों गोबां सोलोंनोबो हायो आरो गुबुननोबो फोरमायनो हायोदि जिब जुनाराबो मानसि बायदि सोलोंनो हायो बिसोरनियावबो मानसिबायदि गियाना दङ बिसोरबो थांनो थिनब्ला थाङो मावनो थिनब्ला बिसोरबो आइथिंजों मावफायो आरो जानो थिनब्ला बिसोरबो जायो बेनिखायनो जिब जुनारखौ फिसिनायाबो मोजां आरो आंबो जिब जुनारखौ बिराद फिसियो आरो आंनियाव जिब जुनारा गोबां दङ सैमाखौ आङो बांसिन फिसियो मानो होननानै बुङोब्ला सैमाया जोंजों लोगोसे मोजाङैनो थाफायो आरो आंनियाव सैमानि अनगायै दाव बायदिसिना आरो मै फिसा बेफोरबायदिबो दङ बेफोरखौ फिसिनानै आङो बिराद मोजां मोनो